हमारे भारत स्वतंत्र आंदोलन राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय आहानो में उत्तेजनाओं के प्रतीक था और यह प्रश्न था कि यहाँ के प्रत्येक भारतीय नागरिक संगठनों द्वारा संचालित किया गया था यहाँ पर अहिंसावादी आंदोलन था जिनका एक सामना उद्देश्य अंग्रेज़ी शासन से भारत को आज़ादी दिला दिया उपमहाद्वीप को मुक्त करना था यानी एशिया महाद्वीप को उप दिला कर दिया था और इसको मुक्त कर दिया था एशिया द्वीप को और यहाँ के जो नेता थें स्वतंत्रता आंदोलन में सत्येंद्र नाथ चंद्रशेखर आज़ाद राजगुरु सुखदेव और बिस्मिल भगत सिंह आज़ाद राजगुरु सुखदेव आदि थे